اتر پردیش میں پہلے برٹشوں کا راج تھا انہیں کے رول ریگولیشن چلتے تھے وہ ہمیں ہم پہ مارتے تھے پیٹتے تھے زور زبردستی کرتے تھے بہت ہمارے پہ اتیاچار بھی کرتے تھے اور اور نیل کی کھیتی بھی کراتے تھے اور تو اور ہمیں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیتے تھے مارتے تھے مارتے مارتے تھے اور تو اور ہمارے مرضی کے بنا ہمارے کھیت لے لیتے تھے ہم سے اپنی مرضی کا کام کرواتے تھے پر برٹشوں نے کچھ بھی کیا پر ایک کام وہ بہت ہی اچھا کر گئے کہ ہم اتر پردیش میں ہر ناگرکوں کو انہوں نے پڑھنے کی شکشا دی پڑھایا اسکول بنوایا اچھے اچھے کالج بھی بنوائے جس وجہ سے ہم پڑھے اور انہیں کا انہیں کے خلاف ہم لڑ سکے انو ہم نے آواز اٹھائی اور ہاں برٹشوں کا اتر پردیش میں سے پورا نام و نشان مٹا دیا آج ہم ہر ایک ناگ ہر ایک کو ویکتی اپنی پسند کا کچھ بھی کر سکتا ہے